हमरा सभके एकटा गाड़ी बुक करलियै आब जायके छै मायके मायके जेनाइ छै हमरासभ गाड़ी बुक कए लेलियै से हमरासभ करबेलियै से हे यौ गाड़ीवला अहाँ कतय छियै कतेक देरमे अयबै नया एकटा रोड बनै छै अहाँ कतेक देरमे हमरा ओतय अहाँ पहुँचा सकै छियै एतेक टाइम किएक लगाबै छियै आबू हमरा जाना छै विवाह छियै हमरा टाइम लागि जेतै तऽ हमरा दिक्कत हेतै ने अहाँ अयबै तब ने हमहूँ उहाँपर जयबै कतेक टाइम अहाँ लगयबै जाम रहै छै आब चाइ दस टा पन्द्रह टा गाड़ीके जे रहै छै ट्रक छै कार छै स्कार्पियो भी छै ओहि सभपर बन्द गाड़ी रहै छै जाम लागि गेलै तऽ कतेक दिक्कत हेतै अहाँ आबू स्कार्पियोवला अहाँ हमरा दिक्कत होइए कतेक देरमे अहाँ हमरा पहुँचा सकैत छियै त्रिवेणीगंज नहि अहाँ हमरा पहुँचाय सकै छी त्रिवेणीमे तऽ बताबू अहाँ कतेक देरमे हमरा त्रिवेणीगंज पहुँचयबै दिक्कत हेतै ने हमरा जायमे जाम लागल रहतै गाड़ी तऽ किएक ने अहाँ आबै छी जल्दी आबू जेबै तब ने अहाँ हमरा कहि देबै से हम जेबै एतेक देरमे हम अहाँकेँ पहुँचा देब कोनो भी गाँव जेनाइ छै तऽ हमरा बताबू कोन जल्दी अहाँ हमरा पहुँचाए दिअ तब ने हम कतहु जेबै आब जेना छै हमरा अहाँके स्कार्पियो कए लेलियै जाना छै हमरा रामपुर रामपुर अहाँ कतेक देरमे उहाँ पहुँचेबै गङ्गा पुलामे जाम रहै छै मीरगंजमे जाम रहै छै अहाँ हमरा कतेक देरमे पहुँचाए देबै जल्दी अयबै तबे ने हमरा अहाँ पहुँचा सकै छियै ओतय